आङो आलासि जाहैनायाव मानसिखौ फाथायलांनो फुलखौ नायनो थाखाय नैबे आं बिहामजोफोरनो नायनो थोनलांबाय बोरमा फैयो मा फैयो मोसौ फैयो जानानै थागोन आरो बाहाय आङो सानब्रैसो जागोन आलासि जाहैनायाव बेहाय आं बिहामजोफोरखौनो नायनो थोनलांबाय नङाब्लाथ' गासै जाजोबनानै दोनोब्ला लांदां जायोब्लाथ' गोसोआ मोजां मोननाय नङाना बिनि थाखायनो आङो बिहामजोखौ नायनो थोनलांबाय सानब्रैसो आलासि जाहैनानै फैयाख्सै आङो बाहाय मोनसे सासे मानसिखौ फाथायलांबाय आं बिहामजोखौ फैनानै नायफैबाय आङो जेबो जायाखै इदिनो गेवलां गेवथांयैनो दङ बिदिनो मोजां दै लुनाय मा लुनायखौ गासिबो जोथोन होनलांखाबाय आङो इदिनो मोजाङैनो जादों नायफैबाय आङो दै लुनानैबो दं आरो जोथोनाबो थिगैनो दं इदिनो फुल गायनायाव मा होनांगौ मा होनाङा बिदिनो गोबोर हासार होयो बोरमा हासार होयो बिदिनो जायाब्ला बिदिनो हासार होयै होयै नायनानै दै लुयो मोजां लावो बिबार थफियो बिबार बारो मोजां नुयो नायनो मोजां नुयो बिनि थाखायनो दा जोङो फुल गायनाया मोजां जादों

बिदिनो आबाद इरिखौबो आबादनि आबाद खालायो जोङो आलु गायो इदिनो आलु गायो खफि गायो फानथाव गायो थमेथ' गायो